नैजिनै नैजिनै अक्ट' स्नि दान नैरोजा जिनै बेनिफ्राय बा अक्ट' स्नि दान नैरोजा नैजिनै

थामजि थामजि अक्ट' जिनै नैरोजा नैजिनै जिथाम अक्ट' द' दान नैरोजा जिस्नि जिबा अक्ट' द' दान नैरोजा नैजिब्रै